ऐसे भी तो कोई आदमी नहीं चाहता है कि हम दवाई ख़रीदे किसी प्रॉब्लम में ही दवा ख़रीदना सक्षम रहता है क्योंकि जैसे तबीयत ख़राब हो गई और कमाई उतना ही नहीं होती है क्योंकि हम दवाई ख़रीद कर खा सकें और ठीक होएं इसलिए दवाई तो उतनी महँगी हो गई है क्योंकि कमाई जितनी रहेगी उतनी ही दवाई ख़रीद पाएंगे और कमाई होती उतनी होती नहीं है क्योंकि हम दवाई ख़रीद खा सकते हैं ग़रीब लोग जितना कमाएँगे उतना ही ख़रीद पाते हैं और सरकारी अस्पताल में इतना ही मिलता है क्योंकि उतना और ज़्यादे दाम की दवाई मिलने लगी तो बोलते हैं बाहर से लें ख़रीद लो ऐसे उतना हम ख़रीद नहीं पाते है बाहर से इसी लिए क्योंकि उतनी मेरे कमाई ही नहीं है और जैसे कि सी टी स्कैन जैसे अन्य काम में होता है जैसे कि महँगा महँगाई बढ़ गई इसी लिए प्राइवेट अन्य

ग़रीब लोग कर सकता है क्योंकि अन्य शहर में जा कर प्राइवेट में तो नहीं ले पाते हैं क्योंकि उतनी

ग़रीब सुरह सुरक्षा नहीं उतनी मिलती है क्योंकि प्राइवेट में जा कर इलाज करा सकते हैं क्योंकि उतना मेरे पास रूपये ही नहीं होता है क्योंकि अन्य शहर में जा कर हम इलाज भी करा सकते हैं इसी लिए सरकारी अस्पताल में इलाज उतना मुफ़्त नहीं किया जाता है क्योंकि सरकारी अस्पताल में इलाज उतना अच्छा से हो भी नहीं पाता है इसलिए हम अन्य शहर में जा कर इलाज भी करा सकते हैं अतना मेरे पास रूपये ही नहीं होता है क्योंकि अन्य शहर में जा कर हम इलाज करा सकते हैं